हाँ जी बताइए अच्छा बेटरी को लगवाए टाइम कितना हो गया लैपटॉप के संग आई थी या आपने दोबारा लगवाई थी उसको

अच्छा तो आपने अपना लैपटॉप कब लिया था एक महीना पहले दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि तीन चार साल हो जाते है ना तब बेटरी की दिक्कत आती है आपके अन्दर इसका समाधान ये है कि अभी आपने जहाँ से लिया था ना ये वहीं पर जाके उसको बताइए कि मैंने तो ये एक महीना हुआ है ये लिए हुए और इसमें बेटरी की दिक्कत आ रही है तो वो उसको बदल देंगे आपका पेसा भी खर्च नहीं होगा और अगर वहाँ से आपको समाधान नहीं मिलता है तो इसका समस्या समाधान केंद्र होता है आपको वहाँ जाना पड़ेगा केंद्र पर अपना लैपटॉप को ले के तो वहाँ से वो लोग इसको बदल देंगे अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मुझे बताना क्या कर सकते हैं हाँ तो समाधान मैं आपको दे रहा हूँ ना समाधान मैं आपको दे रहा हूँ इसका इस इशू के अंदर हाँ बताइए

देखो इसका समाधान ये है कि अपने जो स्क्रीन है ना जो इसका माई कंप्युटर में आप जाएंगे ठीक है माई कंप्युटर में जाके इसमें डिस्प्ले का समय का वो रहता है कि इसको आप पंद्रह सेकंड पे रखना है कितनी सेकंड रखना है समय बढा देंगे तो वो आपका जो इस्क्रीन है वो जल्दी जल्दी जाएगा नहीं उसका समाधान वो है या तो आप कर के देखिए अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरी दुकान पे आ जाना है ना मैं यहाँ पे उसको कर दूंगा उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है

इसका इसका सुधार हमेशा इसका सुधार तो हमेशा हो जाएगा नहीं नहीं नहीं इसका डिस्प्ले का तो सुधार हमेशा के लिए हो जाएगा बेटरी का आप देखिएगा वहाँ जाके बदल देंगे वो या तो बेटरी एक कारण ये भी है की हो सकता है उसमे आप ज़्यादा खेलते हो है ना उसका मल्टीमीडिया का यूज ज़्यादा करते हो अगर ऐसा करते हो तो भी ज़्यादा बेटरी जाती है काम में क्या लेते हो उसको आप एक बार मुझे बताओ

अच्छा उसमें लेते हो काम मे आप हाँ तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसके अंदर आप एक बार हो के आइए इसके जो समस्या समाधान केंद्र है ना वहाँ पे हो के आइए तो वो उसका समाधान कर देंगे आपका बेटरी बदल देंगे अगर नहीं होता है तो फिर मुझे बताना आप और आपका जो डिस्प्ले वाला जो दिक्कत है उसका मैंने बता दिया है आपको की आप उसमे माई कंप्युटर में जाइए उसके अंदर डिस्प्ले में समय का होता है कि समय कितनी देर तक आपको उसको रखना है तो वो आपका हो जाएगा ठीक है ना और कोई दिक्कत है बताइए मुझे आप और कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है आप कल हो के आइए समाधान केंद्र पर तो इसका हो जाएगा आपका ठीक है ना ओके ठीक